गोदो गोदायनि बाथ्रा गोदो गोदाय लेखायाव लिरनो थाखाय खोलोमबो गैयामोन नाथाय ससे उनाव लेखा बिलाइयाव लिरनाय ओंखारदों लेखा बिलाइयाव लिरनायाव जेनेबा दा गोबां जेंना जेंगोना दङ नाथाय थाब लिरखांनो हाया आखरा जोंहा सिनायनोबो मोना बेनिथाखायनो जोङो दा धोरोम बिजाबफोरखौ जोङो लिरनायाव गोबां टाइम नांगौ बे टाइमाव जोङो लेखा बिलाइयाव लिरनायाव गोबां टाइम नांगौ नाथाय जों दा दिजिटेल मुगायाव लेपट'प आरो मबाइलजों लिरनायाव गोरलैसिन जाबाय बे गोरलैसिन जानायाव जोङो दा मुलुगखौनो सोलायनाय बायदि मोनबोबाय बे मुलुगखौनो सोलायनाय बायदि मोनबोनायाव गोदान गोदान गोदान गोदान बिजाब जोङो लिरबोनो हमबाय जाहाथे जोंनि दा लिरनाय फरायनाय गासैबो जोंनियाव गासैबो मोजाङैनो मोजां जाफुंनो हाबाय दा जोङो मेगनजों नुयैखौबो नुनोबो हाबाय आरो फरायनो रोङैखौबो जोङो फरायनो हाबाय दा राइजो राजानो जोङो बे फरायनायफोरखौ लिरनायफोरखौ दिन्थिनिबो जोंनि दा गोनोखोआरि सानखांथि जानानै जोङो फोरोंनो हाबाय आरो बे फोरोंनायजोंनो जोंनि गियान लाइसि आरो गियान फोरोंनोबो जोङो दा धोरोमनि बेलायाव बेखौबो हानाय जाबाय जाहाथे लिरनाय फरायनायाव जाहाथे जोङो मोजाङै मोजां जानो हाथों बे इसोरनाव जों प्रार्थना बिनाय जाबाय बेखौनो आङो बिथांमोननि सिगाङाव बे लिरनाय आरो फरायनायनि सायाव बुंनो बेखौनो बुंबाय दानि सोलोंथाय मुगायाव सोलायबोनाया गोबां लिरनाय लिरबिदां बेफोरखौ जोङो दिजिटेल महरै लिरखांनानै दा लेखा बिलाइ साफायनानै जोङो दोननो हाबाय बेखौनो जोङो दा गोदो गोदायनिफ्राय बे बुस्थुखौ गैयामोन दा जोंनाव सफैबाय बे सफैनाय हिसाबै जों दा बेखौनो मा धोरोमनि खान्थि दं बेखौनो जों लिरनानै जोंनि लेखा बिजाबआव दोननो हाबाय बे दोननायजोंनो लोगोसेयैनो जोंनि बिजाबफोराव बुफ्रुनानै धोरोम खान्थिनि सोमोन्दै आरो राइजो जानायनि सोमोन्दै आरो पान्दुलिपिनि सोमोन्दै जोङो लिरनानै गासैखौबो दोनथुमनो हाबाय बेखौनो आङो मोजां मोननाया आंनि मोजां मोननाया जाबायदि दा गोदान दिजिटेल मुगानि सायाव कम्पिउटार लिरनाय बायदिसिनाखौ आं मोजाङै मिन्थिगौ नाथाय बे टाइम नाङा बेखौनो आङो बुंफोरनानै होनाय जाबाय गोजोनथों